जीअं त असांजो बचपनु ॾाढो सुठो गुज़रियो आहे असां पाण में टे भेनरूं हिकु भाउ आहियूं असां पाण में ॾाढो प्यारु कंदा आहियूं ऐं असां पाण में एतिरो ख़ुशि रहंदा आहियूं पाण में एतिरो मौज मस्तीअ सां रहंदा आहियूंं ऐं असांजी फैमिली ॾाढी सुठी हुई ऐं असांखे पंहिंजा माता पिता बि जाम प्यारु कंदा हुआ ऐं असांखे ॾाढो प्यारु बि कंदा हुआ ऐं असांजी फैमिली ॾाढी ख़ुशीअ सां हलंदी हुई असां पंहिंजो बचपन एतिरो मस्त गुज़ारियो आहे जीअं त असां स्कूल लाइफ में बि ॾाढी मौज मस्तीअ सां हलंदा हुआसीं ऐं असांखे मास्तर दड़िका बि ॾींदो हुओ ऐं असांजी कंपलेंट बि ममी पपा खे कंदो हुओ तॾहिं बि असां ॾाढो ख़ुशि थींदा हुआसीं ऐं असांजी ज़िंदगी ॾाढी मस्त गुज़रंदी हुई असां पंहिंजे ममी पपा सां दादीअ सां ॾाढी मस्ती कंदा हुआसीं असांजो पपा असांखे सम्झाईंदा हुआ त ॾाॾीअ सां मस्ती न करियो पर असांखे मस्ती करण में ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ ऐं असां पंहिंजी दादीअ सां ॾाढी मस्ती कंदा हुआसीं स्कूल लाइफ में असां हिकड़े ॾींहुं मस्त पिकनिक लाइ प्रोग्राम ठाहियोसीं ऐं मास्तर चयाईं त घर मां छुटी वठी अचो असां पंहिंजे ममी पपा खे मनायोसीं त असां पिकनिक ते वञूं ममी त ममी छुटी ॾिनऊं ऐं असां ख़ुशीअ ख़ुशीअ पिकनिक ते वयासीं असां हुते ॾाढो पाण में साहेड़ीयुनि मस्ती मौज कईसीं किन किन जी ममी त छुटी न पई ॾिए पर हुनजे ममी पपा खां बि छुटी वठी हुननि खे वठी वयासीं ऐं असां सभु पाण में साहेड़ियूं गॾिजी करे एतिरी मौज मस्ती कईसीं त असांजो मनु ॾाढो ख़ुशि थी वियो ऐं असां पाण में रांदियूं बि कयूंसीं झूला बि खाधासीं उहा ज़िंदगी असांजी बचपन जी ॿी हुई एतिरो त मज़ो अचे पियो एतिरो त मज़ो अचे पियो ॾाढी ख़ुशी पई थिए उन लाइफ में ऐं पाण में साहेड़ियूं गॾिजी करे मौज मस्ती करे आयासीं हुते हिकु साहेड़ी पाण असांजी गुम थी वई असां पाण सोच में पइजी वियासीं त असांजी साहेड़ी हिक असां सां गॾु आई हुई उहा किथे वई पर ख़बर न हुई त हुनखे धकु लॻो हुओ उहा पासे में वेही करे कुंड पकड़े रोए पई हिक साहेड़ी हुन खे हथु पकड़े वठी आई टीचर हुनखे पाण दवा लॻायाईं ऐं हुनखे चयईं त बस में वञी तू वेह ऐं आरामु कर पर असां सभु पोइ बस में मौज मस्तीअ सां आयासीं ऐं पंहिंजे ख़ुशीअ ख़ुशीअ लुडंदा कुॾंदा पंहिंजे घरि मस्त वापसि अचण जी करियूं पिया इन करे असांखे ॾाढो मज़ो अचे पियो ऐं ॾाढो मज़ो ई करे आया हुयासीं उहो बचपन ई कहिड़ो जंहिं मे मौज मस्ती न हुजे ऐं असांखे उहो ॾाढो बचपन अॼु बि यादि ईंदो आहे ऐं उन यादि करे पंहिंजो बचपनु हमेशह यादि कंदा रहंदासीं ऐं सभिनी सां ख़ुशीअ ख़ुशीअ ॻाल्हाईंदा ई रहंदा आहियूं ऐं पंहिंजे मौज मस्तीअ में रहंदा आहियूं